बेरोजगारी के लिए चाहिए कि सरकार को कहीं ना कहीं गाँव में कोई छोटा स गाँव हो उसमें कोई खोल दें कंपनी कोई ऐसा काम जिसमें औरतें भी कर सकें आदमी भी कर सकें आदमी कारख़ाना खोल दें जाकर उससे आसान हो जाए उसका परिवार पेट इतना तो वह कमा सके कि कम से कम उसके घर में दो रोटी पक सके बहुत लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिखकर भी अभी तक वैसे बैठे हैं बहुत से नौकरी नहीं मिल रही वे बहुत परेशान हैं इतना माँ बाप कितना पैसा लगाकर पढ़ाएँ हैं पर कोई फायदा नहीं है इसीलिए सरकार को चाहिए कि छोटा बड़ा जो भी हो ऊ हिसाब से खोल दें ताकि कोई अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो बहुत पढ़ा लिखा हो ऊ हिसाब से वह अपना काम कर सके जिससे उसके घर के ख़र्च के लिए आसानी हो जाए बहुत से पुरुष ऐसे घर पर बैठे हैं बेरोज़गारी कि वे एक दम परेशान हैं कि हम लोग क्या करें ऐसा कि हमारे घर का ख़र्चा चले पर कुछ तरीक़ा नहीं निकल रहा है इसीलिए सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे या कहीं छोटा कारख़ाना फैक्ट्री शहर हो चाहे गाँव हो चाहे कोई छोटा सा भी गाँव हो उसमें खोल देना चाहिए ताकि पुरुष लोग को जाकर आराम मिले घर वालों को भी महिलाओं को भी आराम मिलेगा दोनों लोग मिल के काम करेंगे उससे उसके घर का भी आसान हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा आज कल महंगाई के हिसाब से बहुत औरतों का कहीं ऐसा कोर्स खुल जाए जिससे औरतें घर में सिलाई है कढ़ाई है करेंगी तो उससे घर उसके घर का ख़र्चा भी अच्छे से उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे बहुत औरतें भी अब घर बैठे बैठे परेशान होंगी इसलिए कि इस समय दोनों को काम करना चाहिए चाहे वे महंगाई के हिसाब से दोनों को काम करना चाहिए दोनों लोग काम करेंगी तो घर भी आसान से चलेगा उसके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके घर में काम ना रहते हुए दो टाइम की रोटी भी नहीं मिलती होगी एक टाइम खाता होगा तो एक टाइम सोचता होगा इसीलिए सरकार को चाहिए कुछ ऐसा करे कम से कम कोई भूखा ना सोए उसके घर में कम से कम खाना तो बन जाए इसीलिए कहीं भी छोटा सा कारख़ाना खुलवा दें जिससे महिलाएँ पुरुष सब उसी में जाकर काम करें